ہلو جی جی جی جی میں روز پارلر سے بات کر رہی ہوں جی آپ بتائیے آپ کو کیا مطلب کیا کروانا ہے آپ کو کیا پوچھنا ہے آپ کو پوچھ سکتی ہیں اچھا اچھا اچھا مینی کیئر پیڈی کیئر کا یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر کے مطلب کلین کے لیے ہوتا ہے جیسےکہ ہاتھ میں ہمارے بلڈ مطلب اُس پہ ڈرٹ جم جاتی ہے یعنی میل وغیرہ جم جاتی ہے یا پھر سے پڑ جاتے ہیں تو یہ اِس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ کلین ہو جائیں اور پیر اور ہاتھ دم صاف سُتھرے نظر آئیں تو اُس کی بہت ساری کریم آتی ہیں تو وہ شروع مطلب کم پرائز سے شروع ہوتی ہے یعنی کم پیسے شروع ہو کر کے ہائی جاتی ہے تو جس حساب سے کسٹومر جی جی اپائنٹمنٹ کروانا ہو جی جی اپائنمنٹ کروانا ہوگا اُس کے لیے پہلے سے آپ کو کسی کم سے کم میڈم فیشیل میں دیکھا جائے تو آدھا گھنٹہ تو لگ بھگ لگ جائے گا اُس میں بھی ایک گھنٹہ کم سے کم ایک گھنٹہ کو مِلا کر کے ہاں تو بتائیے آپ کو کتنے وہ آپ اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کب کرنا چاہیں گی جی جی بالکل جی ہماری سروس اویلیبل رہتی ہے ڈے ٹو نائٹ تو آپ کبھی بھی کروا سکتے ہیں جی مہندی ورک کورس ہوتا ہے ہمارے یہاں میک اپ سے لے کر کے ہیئر سے لے کر کے نیلس سے لے کر کے ہر چیز ہوتا ہے ہمارے یہاں

جی ہر چیز ہو جائے گا ہمارے پیکج ہوتا ہے پورا کمپلیٹ ایک پیکج ہوتا ہے چھ ہزار کا جس میں تمام چیزیں ہوتی ہیں میک اپ سے لے کر ہر چیز جی جی تو بتائیے آپ کو کب جی آپ جی ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی ابھی آپ نے ایک بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو مطلب بک کرنے سے آپ کو جاننا پڑے گا کہ چارجز جیسے کہ ہمارے یہاں کم سے لے کر کے زیادہ تک جاتا ہے تو ہمارے یہاں چھ سو سے شروع ہوٮٔے دو ہزار تک جاتا ہے تو بتا دیجیے آپ کو کون سا پیکج چاہیے مینی کیئر پیڈی کیئر کا اچھا میک اپ فائل اچھا اچھا تو بارہ سو پندرہ سو ٹھیک ہے ابھی اچھا اچھا تو بتائیے ٹائمنگ مطلب آپ کب تک آ سکتی اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے گا لیکن ضرور سے اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے دس منٹ پہلے ہی اپڈیٹ کر دیجیے گا تاکہ جو کسٹمر اُن کو میں تھوڑا فری کر لوں پھر آپ کا نمبر آئے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے شُکریہ